ओंखाम ओंख्रि संनायावथ' रावनिबो मदद नाङा हारसिङैनो संनो खावनो हाजोबखायो मालायनि हेफाजाब नाङा बे माइ लामनाइफ्रावसो हारसिङै हाया जाहैदों मालायनि मदद नांगौ एसे मानि हाननानै दुलिनिफ्रायबा बाख्रिनिफ्राय हाननानै सासे हाननानै हरग्रा जाबाय सासे लामहैग्रा जाबाय नालाय ओंखायनो बेखौ हारसिं हाजोबा जायो गाइनाय फुनायावबो हायो लोरबांथि नङा बारा हाजोबो गाइनायफुनायावबो मोजां मोनो गाइनो फुनो संनाय खावनाय मावनाय दांनायखौनो मोजां मोनो मोननाया मोनखायो आलासि फैब्लासो संनानै मावै दाङै जाहोखानो हानांगौ जि दानाय जि दानायखौबो रावनिबो मदद नांलाया हारसिङै सोंनानै दानो हाखायो आगर आखाइ गासिबो रोंजोबखायो दानो हाखायो आरो न'आव गामसा गामला दख'ना दायो गामसाफोरखौ बुरजा बुरजा सोंनानै माखासे फानबाय जेनोबा बार'खान थेर'खान सोंनानै माखासे न'आव दोनबाय सयखानसो सयखान सातखानसो फानबाय जिखौबो दानो मोजां मोनखायो इन्दि जिफोरखौबो आगरफोरखौ एरनो मोजां मोनो जोमग्रा बेफोरखौबो दानो मोजां मोनो दायो आगर एरो इन्दि सिखौ बुरजा सोंनो हायाबा गांसे गांनैसोया फानो बिदिनो दानानै आराय हाजार थिन हाजारनि फानो बेफोरजोंनो खरस जायो आरो बेजोंनो दानायनि खुन्दुंफोर बायो बायफिनो एसे एनै दानानै फाननो हाबालाय खरस मोनजायो संनाय खावनाय मावनाय दांनायखौथ' मोजां मोनखायो अमाफोरबो फिसियो बबेबा बोसोराव खेबसे खेबनैया फाननो मोनो अमा ओंखाम एंखुर रुनानै होयो गुन्दैजों लगायनानै आदार हायो आरो थास'बा दाननानै रुफायो एंखुरजों बेजोंनो लगायनानै होयो मैगं थाइगं गायो मेसेंफ्राव बिदिनो लाफाफोर फोबा माइसा दांनांगौ जायो माइसा दांनानै होबासो मोजां जायो ग्लाब ग्लाब जायो एखमबा समाव रानज्रिं रुनज्रिं जायो लाफाफ्राबो दानि जुगआवथ' आरो माइफोरखौ सौखाला बे माइ लामनायफ्रावनो मदद नांगौ हारसिंङै हाननो हाया जायो बेहायल' लोगो नांगौ जायो जि दानाय ओंखाम ओंख्रि संनायफ्रावथ' मानसि नांदेरा जाहैबाय हारसिंनो हाजोबो सिथला सिथलि सिबनाय मानाय